مجھے ایک کیمرے کی ضرورت تھی میں نے کافی آن لائن پروڈکٹ دیکھے فلپکارٹ پر امیزون پر کیمرہ مجھے چاہیے تھا مجھے کافی دیر کے بعد سونی کا ایک کیمرہ مجھے پسند آیا اور کیونکہ اس کیمرے کی مجھے سونی کی کیمرے کی فیچر بہت پسند آئے سونی کی کیمرے کا اس کا بیٹری بیک اپ کافی اچّھا تھا اور اس میں فوٹو شوٹ کرنے میں مزہ آتا ہے فوٹو شوٹ جلدی کلک ہوتے ہیں اور بالکل کلیئر فوٹو شوٹ ہوتے ہیں اس کی فلیش لائٹ ہے وہ بھی کافی بہترین ہے جو تا کہ جو نائٹ شوٹ ہے وہ بھی کافی اچّھی طریقے سے ہوتا ہے اور یہ کافی اچّھا کیمرہ تھا سونی کا اور میں اس سے بالکل مطمئن ہوں اور بہترین کیمرہ ہے اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو بھی اگر کیمرے کے ضرورت مند ہیں کیمرہ لینا چاہتے ہیں وہ کیمرہ خرید سکتے ہیں سونی کا بہترین کیمرہ ہے فلپکارٹ پر اور فلپکارٹ یا امیزون کسی سے بھی اور اس کا جو بیٹری بیک اپ ہے وہ بھی نہایت اچّھا ہے اور سب سے بہترین مجھے اس کی چیز یہ لگی کہ یہ فوٹو شوٹ میں ایک دم فوٹو کلیئر آتے ہیں کسی بات کی کوئی دِقّت نہیں ہے کیمرہ کافی اچّھا ہے